जय झूलेलाल दिल्लीअ में जीअं हाणे जेको चवनि था त धार्मिक ई जेके बि मतलबु आस्थान आहिनि त हुन में जीअं असां सिंधियुनि जे लाइ झूलेलाल मंदरु आहे असां ॿियनि मंदरनि में बि वञी सघंदा आहियूं झूलेलाल मंदर में असां पूरा चालीह ॾींह वेंदा आहियूं ऐं चालीह ॾींहं ई सेवा पूॼा ते विहंदा आहियूं असां जोत में जेॾी महिल बहिराणो ठाहींदा आहिनि ओॾी महिल हाजिर हूंदा आहियूं आरिती पूॼा ते हाजिर हूंदा आहियूं लंगर प्रशाद ते बि हाजिर हूंदा आहियूं असां पूरे तरीक़े सां चालीह ॾींहं छॾे करे एकेतालीह ॾींहं बि असां झांकियुनि में वञी करे पू पूरण संपूर्ण करे असां पंहिंजो चालीहो निभाईंदा आहियूं जीअं ए चर्च आहे ऐं क्रिशचिन जे लाइ आहे उहो पंहिंजो धर्म निभाईंदा आहिनि गुरुद्वारे वारा आहिनि उहो पंहिंजो धर्म निभाईंदा आहिनि हुन में गुरु ग्रंथ साहिबु जपिजी साहिबु सुखमनी जो पाठ इहो मां पाण जपिजी साहिब जो पाठ घर में पढ़ंदी आहियां सुखमनीअ जो पाठ कंहिंजे बि घर में थींदो आहे त उहो मूंखे सॾु कराईंदा आहिनि त मां ख़ुदि हुते वेंदी आहियां ऐं सुखमनीअ जो पाठ जी अष्टपदी बि पढ़ंदी पवंदी आहे उहे बि पढ़ी ईंदी आहियां मंदरनि में ॾिसो त भॻवत कथा गीता जो पाठ हनुमान चालीसा थींदो रहंदो आहे मंदरनि में बि मतलबु पूरो पंहिंजो क़ाइदे सां तरीक़े सां पंहिंजा नियम निभाईंदा आहिनि हर धर्म जो पंहिंजो पंहिंजो आहे हिसाबु किताबु हर धर्म में मतलबु माण्हू पंहिंजा फर्ज निभाईंदा आहिनि हुन खां पोइ ई ईसाई पंहिंजो धर्म निभाईंदा आहिनि हर जात वारा पंहिंजो धर्म निभाईंदा आहिनि क्रिसमस क्रिसमस चर्च वारा क्र क्रिसमस कंदा आहिनि ऐं हाणे जीअं गुर गुरुद्वारे वारा पंहिंजा दीवाली अचे थी प्रभात फेरी थींदी आहे ऐं हुन खां पोइ नगर कीर्तन बि थींदो आहे मतलबु हर जॻह पंहिंजे पंहिंजे मतलबु क हिनखे धर्म खे हर इंसान निभाईंदो आहे ऐं असां हर जॻह वेंदा आहियूं असां गुरुद्वारे खे बि मञंदा आहियूं मंदर बि वेंदा आहियूं असां किथे बि वञण खां इंकार न कंदा आहियूं छो जो भॻवान त हिक आहे रूप अनेक आहिनि भॻवान खे वटि वञण लाइ मतलबु कंहिं खां बि पुछिणो न पवंदो आहे असांजे मन खे ॾाढी शांति मिलंदी आहे जॾहिं सुखमनीअ जो पाठ पढ़ंदा आहियूं जपिजी साहिब जो पाठ पढ़ंदा आहियूं त असां मंदर बि वेंदा आहियूं मथो टेकण त असांखे ॾाढो छो जो ॾियण वारो जनमु ॾियण वारो उहो दातार ई आहे भॻवान ई आहे जंहिं असांखे हिन दुनिया में मोकिलियो आहे हुन खां वधीक मां छा चवां मतलबु जेको मूंखे चयो मतलबु मुंहिंजो समुझ में आयो जेको मां पाणि कंदी आहियां ख़ुदि उओ मां तव्हांखे पंहिंजी ॿुधाए सॼी